आङो पार्चनेलि बांद्राय पइट्रि एबा प्रज लिरनाय थाङा मानो होमब्ला आं आंनि लिरनाया बांसिन एसेबां प्रिसाइसलि मोजां जाया बेनि थाखायनो जेब्ला आङो स्टुडेन्ट टाइममोन ओ जेब्ला आङो स्टुडेन्टमोन अब्ला आङो पयेट्रि पयेमस बायदि बायदि लिरोमोन मेगाजिनाव स्कुल मेगाजिनाव ओमफ्राय बेनिनो गेजेराव आङो मोनसे सल'खौ जोबोद मोजां मोन्दोंमोन बे मोजां मोननानै सल' एबा पयेट्रिखौ मोजां मोननानै लिरोमोन फार्स्टलि आङो पयेट्रि लिरदों गावनि जिउनि सोमोन्दै गावनि जिउनि सोमोन्दै माबोरै माबोरै गावनि लाइफा स्टार्ट जादोंंमोन ओमफ्राय माबोरै गाव गावनि लाइफा केरि अन केरि अन जादों बेनि सोमोन्दै लिरदोंमोन बे लिरनायाव आंनि बे ओ कलेज टिचारफोरा जोबोद एप्रिसियेसन होदोंमोन जोबोद मोजां मोन्दोंमोन इनिफ्राय बे लिरनाय बे आंनि गावनि लाइफ गावनि लाइफटाइमनि सोमोन्दै लिरनायाव आङो आं बे मेगजिनाव फार्स्ट प्राइस मोननो हादोंमोन